आं आंनि गोनांथिनि थाखाय अनलाइननिफ्राय रियेलमिनि सार्जार अर्डार खालामदोंमोन नाथाय बे सार्जारा बेहाय अनलाइन रेभिउआव जेसेबां मानि मोजां मोजां लिरनाय दं जेसेबां मानि फिसार्स लायनाय दं बे फिसार्स लिरनायनिफ्राय कमफ्लिदलि अफजिद आं बाहायनायनि उनावहाय आं मोनदांनो हादों बेवहाय सेभेनति फाइब अवादनि सार्जार लिरनाय दंमोन रिबिउ हिसाबै बियो फार्सथ सारजिं जानांगौमोन नाथाय सार्स होनायनि उनाव आं मोनदों कि बियो फास्त मोनसे फास्त सारजिं नङा आरो बिजों लोगोसेनो बिनि अवेरनि जेनाखि केबोलनि क्लिब बे क्लिबाबो बारा मोजां नङा मबेलाव हाय कम्पर्टेबोल नङा बेनिफ्राय मिथिनो हायोखि बियो मोनसे थेक साबजाथावै बाहायजाथावै मोनसे प्रदाक इउसलेस प्रदाक होन्नानैहाय आं बेखौ मिथिनो हाबाय